आंना आं बांद्राय हायाखैलै सिट मोनगोन ना मोना डाउटसो दं आङो

आंहा हाथाराखैलै मोनगोन ना मोना आसा गैया आङो हायाखै लोमजानानै फरायनोनो हायाखै लेखाखौनो

होनबालाय मालाय नोंहा मोनगोन दां मोनबाथ' मोजांमोन ज' लोगो मोनलायनायनि हादों हानायालाय इसे माबायदिसो फैगोनथाय पास जायो ना जाया हा एसे डाउट दङ आङो पास फासबो जागोनबायदि फेलबो जागोनबायदि मोनगासिनो आङो जायखिजाया लिरनाया लिरबोदोंमोन बानायला बायनानै गारबोदोंमोन आं

मालाय नों ए मालाय नोंहा हाखायोलै

आंबो एम ए फरायनो गोसोथारमोन मोनगोन ना मोनाथाय औ

औ

औ दे